हलो नमस्कार जैसे हमको ज़मीन ओमीन खरीदना है जैसे शहर के अन्दर लेकिन लखनऊ में नहीं जैसे सीतापुर प्रॉपर में सीतापुर में जो है क्या कौन हिसाब से है जैसे फ़ुट के हिसाब से है या वर्ग फ़ुट के हिसाब से क्या हिसाब है अरे तब तो बहुत बहुत महंगी है हाँ हाँ हाँ जैसे थोड़ा साइड में हो तो ओके साइड साइड वाली दो हज़ार में तो कितन कितने कितने स्क्वायर फ़ीट जैसे हमको जैसे पाँच सौ स्क्वायर फ़ीट लेना है तो उसको उसकी क्या कीमत पैसा लगेगा लेकिन दो हज़ार में बहुत महंगी लग गई है नहीं नहीं मिल जाएगी नहीं जैसे आप कन्सेशन करेंगे तो हम लेंगे ऐसे कैसे लेंगे जैसे हमारे पास इतना बजट नहीं होगा तो हाँ हाँ हाँ ये तो सही है ये तो खैर ठीक है लेकिन ये है कि भाई वो तो बिल्कुल जैसे आउट भी में ना हो जैसे आउट में बिल्कुल होगी तब भी हम वहाँ अकेले हैं नहीं रहे पाएँगे और जैसे बिल्कुल भाई जैसे बस्ती के अन्दर है वो ज़्यादा महंगी है हाँ कन्सेशन दिया जाएगा किस्तों में भी मिल जाती है अच्छा तो जैसे हम पाँच सौ स्क्वायर फ़ीट लेंगे तो इसकी एक जैसे कितने दिन की किस्त चार महीने छह महीने या महीनवारी जैसे जैसे अगर हम ठीक है जैसे अगर दो साल तीन साल में कितने इसके मुमकिन है ठीक है इतने साल में नहीं इसको पूरा हो जाना चहिए नहीं उसकी मतलब लिमिट है कि पूरा हो जाए इतने साल में कि अनलिमटेड है हाँ नमस्ते